हेलो जी रमज़ान हाँ मिल जाएँगी ना क्या क्या चाहिए क्या बोला आपने जी हाँ जी पराँठा का मिल जाएगा सत्तर रुपये प्लेट ऑमलेट मिल जाएँगे पचास रुपये प्लेट और ग्रेवी मिल जाएँगे अस्सी रुपये प्लेट डिस्काउंट नहीं होता ना इनमें क्या डिस्काउंट होगा मैडम यह तो बस थोड़ा वेट कीजिए दस मिनट में गर्म गर्म आपको सर्व हो जाएँगे और भी इसमें दो दो चार टाइप के हैं मिल जाएँगे आपको चाहिए काहे का किस चीज़ का तो आटा चाहिए जी जी जी मिल जाएँगे बस दस मिनट वेट कीजिए जी हाँ ठीक है और कुछ ठीक है मिल जाएगा दस मिनट वेट कीजिए बेक दस मिनट लेट पानी भी चाहिए पानी चिल्ड वॉटर जी जी बिलकुल मिल जाएगा